गितां म्हणटल्यार ते आपल्या मुडाचेर डिपेंड आसता आदलीं गितां खरेंच सुंदर आसताली तांचो म्युजीक एक बरो सुथीग इफॅक्ट दितालीं तितून मन आमचें शांत जातालें आतांची गितां कांय गितां खरेंच बरी आसतात कांय गितां सारकी विचित्रूच करून दवरलेली आसा जितून सामकी तकली भेरावता आयकोन बरी गितां जी आसात पयलीं सामकी तिंची आतां रिमेक केल्ले आसा कारण तीं खूब बरी आसताली गितां मात गितां अशी आसतात जशी की मनशाच्या मुडा प्रमाणें डिपेंड करता मूड आसता ते प्रमाणे लोक गीत आयकतात चडशीं लोक पयलींचीच गितां आयकतात